कल्ह मां हिकु वेबसाइट हितां कुर्तो वरितो उन वेबसाइट जो पतो मूंखे मुंहिंजी साहिड़ीअ ॾिनो मूंखे हुन वेबसाइट ते ॾाढा सुठा सुठा कुर्ता नज़र आहियां मां हिकु पंहिंजे लाइ सिलेक्ट कयो मूंखे हू ॾाढो वणियो मूंखे ज़रूरत बि हुई छाकाणि त मूंखे पंहिंजे साहिड़ीअ जे शादीअ में वञिणो हुओ हुन जो भर्त बि ॾाढो सुठो भरियलु आहे कुर्ते जो रंग बि ॾाढो वणे थो पियो हाणे मूंखे उहे ई पाइणो हुओ त ॾाढो वणे थो पियो मूंखे ऐं अची बि टाइम ते वियो इहो बिल्कुलु ऐं इन जो अघ बि ठीकु अथसि बसि मूंखे ॾाढो ई इहो पसंदि आयो आहे पाइण में बि ॾाढो आराम दायक थो लॻे ऐं मुंहिंजे मथां सुंहें बि थो पियो मां पाए करे ॾाढो ख़ुशि थी वियसि इन खे ॾाढो सुठो कमु थियो इहो कल्ह ठीकु आहे